ज्योति हलो जय झूलेलाल मूंखे ख़बर पई मुंहिंजी साहेड़ीअ मां त तव्हां खे जॻहि आहे उहा भाड़े ते ॾींदव हा त किथे अथव उहा जॻहि हा मां बि राम नगर में रहंदी आहियां कहिड़े पाड़े में रहंदा आहियो तव्हां हा त मां प्रकाश बेकरी जे पुठियां रहंदी आहियां पोइ मां तव्हां वटि अचां ॾिसणु ॾींदव जॻहि असां टे माण्हूं आहियूं हा त तव्हां केतिरी अथव जॻहि ॿ रूम किचन ऐं भाड़ो घणो वठंदव ॾह हज़ार ऐं मन एडवांस ईअं पोइ भाड़े में थोरो फ़ाइदो कंदाव ईअं ठीकु आहे ईअं पर थोरो फ़र्कु रखो तव्हांखे ॾह हज़ार हा ॾह हज़ार त मां तव्हां खे एडवांस ॾींदमि पर भाड़े में थोरो फ़र्कु रखो हा ऐं मन पाणीअ जी सुविधा हा अ हा उहा शाम जो ईंदो आहे हा ऐं मेनटेन हा पर जॻहि ईअं सुठी आहे न मन ईअं वहंदी वहंदी त नी असां भई बाथरूम में या छा ईअं

ईअं हा हा उहा त मां हुननि खे वठी ईंदमि न ऐं मन ही पदर वदर हा अॻियां या पुठियां कपिड़नि विझण लाइ

हा हा ईअं मन छाहे ॿारनि जा कपिड़ा वपड़ा सुखणा था पवनि या बासण था मलिजनि भई ॿार खेॾनि कनि त उहो खपे न सुठो मन इएं ॿियो हा हा पर मां ईंदमि त सही ॾिसंदमि मां छोकिरे खे वठी ईंदमि मुंहिंजे नूंहं खे वठी ईंदमि हिन जे करे मन हुननि खे वठी ईंदमि ॿियो हा ॿियो तव्हां ठीकु आहियो न हा जय झूलेलाल हा